میں نے کھانا پکانا سولہ سال کی عمر میں شروع کیا تھا جب میں الیون کلاس میں تھی امی کہا کرتی تھیں کہ کھانا بنایا کرو اب بڑی ہو گئی ہو تو میں نے کھانا پکانا شروع کیا تھا تب تو سب سے پہلے میں نے بریانی بنائی تھی اور مجھے اس کا بالکل بھی اکسپیرئنس نہیں تھا میں نے جب وہ بنائی تو میں نے پہلے اس اس میں اس کو فرائی کیا پہلے جو گوشت تھا اس کو فرائی کیا چکن بریانی بنائی تھی میں نے گوشت کو فرائی کیا پھر بڑے بگونے میں میں نے تیل ڈالا وہ سارے مسالے جو بریانی کے ہوتے ہیں وہ ڈالے اور اس کے بعد میں نے اس کو پانی کھولنے کے لیے رکھ دیا اس بعد میں نے جو ہے چاول ڈالے اور گوشت اس میں مکس کیا اور بریانی بن کے تیار ہو گئی میں نے اس میں کلر ایڈ کردیا فوڈ کلر اور بہت ہی اچھی بریانی بنی تھی اور میرا بالکل بھی ایکسپیرئنس نہیں تھا لیکن جن لوگوں نے وہ کھائی انہوں نے سب نے تعریف کری بہت ہی اچھی بریانی بنی تھی اس دن